पहिले ओहिसँ बहुत सन्तुष्ट रहिए आओर बहुत अनुभवो लागैत रहै कियाकि ओहिमे हमरा सरकार जे छै ने किताब दैत रहै आओर बाहरसँ आबैत रहै फेर चित्रसब सिखाबैत रहै कलासब ओ सिखबैत रहै सिखैत रहिए हमसब आओर साइकिल कबड्डी सब सबटा होइत रहै मैम सब रहै बहुत अच्छा अच्छा मैम रहै मैम सब पढ़ाबैत रहै हमरा आरके हिन्दीके मैम रहै तऽ हिन्दी पढ़ाबैत रहै गणितके मैम रहै तऽ गणित पढ़ाबैत रहै विज्ञानके मैम रहै विज्ञान पढ़ाबैत रहै संस्कृतके मैम रहै संस्कृत पढ़ाबैत रहै सब मैम सर सब अच्छा पढ़ाबैत रहै आओर बहुत सुन्दर सब होइत रहै किताबसब दैत रहै हमरा आरके बहुत तरहके शिक्षासब दैत रहै ज्ञानसब दैत रहै कहैत रहै से तू सब पढ़ जे मैमके जे क्लास होइत रहै जे घण्टी होइत रहै ओइ टाइममे आबैत रहै आओर मतलब जे मैम आबैत रहै कोनो मैम आबै जे मैमके जे विषय रहै जेना हिन्दी रहै तऽ मैम हिन्दी पढ़ाबै लेल आबै तऽ हमरा आरके बहुत तरहसँ से पासमे ठड़ा कऽ लैत रहै कहैत रहै एतऽ ठड़ा हो ओतऽ ठड़ा भऽ जाइत रहिए आओर तब पढ़ाबैत रहै हिन्दी आओर हिन्दी पढ़ा दै हमरा आरके कहै एकरा पढ़ हमरा लग ठड़ा भऽ कऽ फेर हम ठड़ा भऽ कऽ पढ़िए कहै मैम से एकर कोसचन आन्सर सब बनाकऽ ला तऽ बनाकऽ दिए जब लन्च सब होइ तऽ मैम कहि दै आब लन्च भऽ गेलौ जो आब तूसब खाना खा ले आओर खेलकऽ फेर क्लासमे चलि जाइए तऽ मैम फेर पढ़ाबै एनाहिते हमरा आरके मतलब इसकुल जे पहिलुका बितलै हँ बहुत सुन्दर बितलै बहुत सुन्दर मैम सब पढ़ाबैत रहै किताब दैत रहै सरकार योजना दैत रहै लाभ दैत रहै बहुत तरहके बहुत चीज दैत रहै